हम हमारी फसल को खेतों से काटने के बाद और उन्हें कुटवाने के बाद उन फसलों को हमारे तहसील के तहसील में जो अनाज मंडी होती है उसमें अधिकतर वहीं पर बेचते हैं लेकिन अगर हम कभी कभी हमारे यहाँ से दूसरे भी राज राज्य में भेजते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और इससे हमें जो उच्च कीमत मिलती है अच्छी कीमत मिलती है फसल की वो हमें मिल जाती है अगर हमारे यहाँ से ज्यादा कीमत हमें दूसरे राज्य में जाकर मिलती है तो हम हमारे यहाँ के बजाय दूसरे राज्य में फसल को बेचना अधिक ज्यादा पसंद करते हैं और अगर हम अपनी लागत वहन आने जाने के किराए को लेकर पूरे कंप्लीट देखते हैं कि कितनी लागत लगती है उसके बाद में अगर हमको लगता है कि अ दूसरे राज्य में जाकर फसल बेचने से हमें कुछ थोड़ा बहुत भला होता है तो हम दूसरे राज्य में भी भेज सकते हैं और हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना भी करना नहीं पढ़ता है